साढ़े ग्रांऽ बिच्च कोई बी लाईब्रेरी नेईं बनी दी ऐ तें असें जैदातर धार्मिक कताबां पसंद न ते होई वी जनर्ल नालेज दियां